हैलो हाँ क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको लोकेशन तक पहुँचने में कितना टाइम है अगर आपको थोड़ा लेट होंगे तो मुझे तत्काल निकलना पड़ेगा तो क्या कृपया आप इसको रद्द करें मैं अपना कैब रद्द करवाने के लिए कॉल किया गया है ये